ہیلو جی گڈ مارننگ سر جی ہاں ہیڈ فونس مجھے رسیو ہو گئے تھے سنڈے کو جی جی جی فونس کافی اچھے لگے مجھے مطلب جو ہے ان کی ساؤنڈ کوالٹی کافی اچھی ہے بلڈ کوالٹی بھی اچھی ہے جی آپ اس کی مجھے بہتر چیز یہ لگی کہ کافی لائٹ ویٹ ہیں جی اور کلر بھی مجھے تھوڑا اس کا صحیح لگا ڈل ڈل سا ہے میرے لیے بالکل صحیح رہتا ہے یہ کلر جی ہاں نہیں کان میں کان میں بالکل پرابلم نہیں رہتی کان میں بہت آرام سے لگتے ہیں یہ ایئر فونس اور اچھی کوالٹی کے ہیں ساؤنڈ کوالٹی بہت بہتر ہے اور اس کا آپ نے نوائز کینسلیشن کا جو سسٹم اس بار کیا ہے وہ کافی بہتر ہے پچھلے کے مقابلے جی میں اسٹار میں اس کو میں اس کو فائو میں سے فور اسٹار دوں گا جی یہ پروڈکٹ بہت اچھا ہے